तां योगा ऐं शारीरिक वर्ज़िश जे बारे में ॿुधायो ॻाल्हाईंदा वञो मां योगा ऐं शारीरिक वर्जीश बारे में अॼु तव्हांखे जाम शयूं ॿुधाइणु चाहींदी आहियां शरीर जे लाइ योगा होतिरो ई ज़रूरी आहे जीअं तव्हांखे साहु खणणु अगरि तव्हां साहु न खणंदो त तव्हां ज़िंदा रही सघंदव तीअं वांगुर ई तव्हांखे योगा ज़रूरी आहे तव्हांजे शरीर में फुर्ती अचे ऐं हुन खां पोइ तव्हांजी मानसिक संतुलन बि ठहियलु हुजे हुन जे लाइ तव्हांखे योगा ऐं शारीरिक कसरत करणु जाम ज़रूरी अथव अॼ जे ज़माने में जिते माण्हू हलचलि घटि थो करे हर कम जी माइयूं लॻल आहिनि त असां छा था कयूं असां वेठा हूंदा आहियूं ऐं खाली मोबाइल ऐं टीवी जे अॻियां वेठा आहियूं असां ॿियो कोई कमु नथा कयूं तंहिंजे करे छा थो थे माण्हुनि जे शरीर वेझी थो वञे हुन खे जाम बीमारियूं ति थियनि ऐं उहो सम्झे नथो की असां कंहिंजे करे बीमार था थियूं असां चओ था सभु ॿाहिरि जो खाधो था खाऊं त हिन करे असां बीमार था थियूं सही ॻाल्हि आहे पर अगरि तव्हां पंहिंजी शरीर खे हलको हलाईंदो फिराईंदो न तव्हां योगा न कंदो त तव्हांजो मानसिक संतुलन कीअं ठहियलु हूंदो पंहिंजे मग़ज खे असां हलायूं था सॼो टाइम कम था कयूं कोई दुकान में कम थो करे कोई लेडीस घर जे कमनि में हेॾी बिज़ी आहे जाम टैंशन खणी वेठियूं आहिनि घर जी ॿारनि जी पंहिंजे हस्बैंड जी त असांखे पंहिंजी शरीर जी मै संभाल आहे ई न असांखे पंहिंजे शरीर खे संभालणु लाइ ॿियो कुझु न कजे त घटि में घटि हिकु कलाकु सॼे ॾींहं में कॾणु जाम ज़रूरी आहे ऐं ईअं कोई ज़रूरी कोन्हे की तव्हां न योगा जे लाइ तव्हांखे ॿाहिरि ई वञिणो पवंदो न तव्हां घर वेही करे बि उहो सभु करे था सघो जेको ॿाहेर माण्हू जिम में वञी करे करे थो तव्हां घर वेठे बि उहो सभु करे था सघो बिना मशीनन जे तव्हां पंहिंजे शरीर खे तंदुरस्त रखी था सघो हुन जे लाइ तव्हांखे छा करिणो आहे ख़ाली हिकड़ी पहल करणी आ पाण खे उओ चवणो आहे की हा मां इहे करे थी सघां मूंखे पंहिंजे लाइ टाइम कॾणो आहे कि तव्हांखे पहिरियों पहिरियों छा करिणो आहे की तव्हांखे ॿियो कुझु न हिकिड़ो मैट खणिणो आहे पंहिंजे लाइ ऐं हिक शांत जॻह ते अगरि गाडन में करे सघो त जाम बढ़िया छोकी बगीचे में जेका ताज़ी हवा ईंदी आहे जेका ऑक्सीजन तव्हांखे मिले थी उहो तव्हांजे शरीर लाइ जाम सुठी आहे सुबुहु सुबुहु जो उथी करे अगरि तव्हां ॿियो कुझु न अगरि तव्हां वॉक बि कयो था त बि उहो तव्हांजे शरीर लाइ जाम सुठो आहे कुझु न कुझु करणु जाम ज़रूरी आहे पंहिंजे शरीर लाइ हलंदड़ु हुजे शरीर वेठल माण्हुनि खां हलणु जाम सुठो हूंदो आहे त हुन जे लाइ तव्हां वॉक ते निकरी वञो ॿियो कुझु न करे सघो त हलकी हलकी स्टैचिंग जे एक्सरसाइज़ करे था सघो वेही करे ऐं हुन खां पोइ अगरि तव्हां पंहिंजे ॿारनि खे बि गॾु वेहाईंदव त हुननि खे बि जाम वणंदी इहा ॻाल्हि की मां पंहिंजे मम्मी पापा असां गॾ वेही करे योगा थी कयां हुननि खे बि हिन इन सभु ॻाल्हियुनि जी आदत विझो हन हुननि खे बि इहे सभु मग़ज में विझो की इहा जाम ज़रूरी आहे छोकी माण्हू टैंशन ऐं कम त कढी ख़तमु थींदा ई न पर तव्हां पंहिंजे मग़ज खे शांति करण लाइ तव्हांजे शरीर खे स्वस्थ रखण लाइ तव्हांजे शरीर खे स्वस्थ रखण लाइ तव्हांखे जेको शइ ज़रूरी आहे उहा शइ छा आहे योगा फिज़ीकल एक्टिविटी उहो छा आहे शारीरिक वर्ज़िश तव्हां पंहिंजे मिट माइटनि सां पंहिंजे दोस्तनि सां वेही करे बि इहे सभु करे था सघो न त तव्हां अकेले शांति कमरे में बि तव्हां इहो सभु करे था सघो अगर तव्हां खां ॿियो कुझु न थो थिए त कुझु न कयो शांती सां वेही रहो पंहिंजो आसन लॻाए करे कमरे में शांती में अख़ियूं बंदि करे भॻिवान जो नालो जपो गहरी साहु खणो ऐं छॾियो जेतिरी गहरी साहु खणो होतिरी ई देरि हुन खे थोरी देरि रोकियो ऐं हुन खां पोइ होतिरी ही देरि हुन खे छॾण में लॻायो हिन सां छा थींदो तव्हांखे मग़ज खे जाम आरामु मिलंदो ऐं तव्हांखे ईअ लॻंदो की तव्हां कीअं ॿिए की दुनिया में अची विया आहियो तव्हां सॼे संसार जी सब चिंताउनि खे भुलजी वेंदो ऐं तव्हांखे ईअं लॻंदो तव्हांखे हेॾो वणंदव हुन खां पो तव्हां हिन में अगरि तव्हां कलाकु नथा वेई सघो त शुरूआत कयो ॾह मिंट पंद्रहं मिंटे खां शुरूआत कयो पोइ हुन कम खे थोरो थोरो वधायो वरी तव्हां थोड़ो उथी करे पंहिंजे शरीर खे हलाइण जी कोशिशि कयो पहिरियों पहिरियों थोरी एक्सरसाइज़ कयो अगरि नथो कंहिंखे स्विमिंग करणु वणंदो आहे उहा कयो कोई जॉगिंग तो करे रनिंग तो करे माना वॉक तो करे तव्हां जेको तव्हां करे सघो तव्हांखे जेका शइ वणदी हुजे तव्हां उहो कयो वरी हुन खां पोइ कोनड़ हूंदा आहिनि जेका जेका अॼकल्ह त मोबाइल ते इंटरनैट ते पोइ शयूं असांखे जानकारी मिले थी तव्हां घर वेठे हुननि खे ॾिसी करे उहा शइ तव्हां पाण घर में करे था सघो जाम तरीक़े जी एक्सरसाइज़ हूंदी आहिनि हुन जे बारे में मुखे ॿुधाइनि जी ज़रूरत कोन्हे पोइ तव्हां उहो सां तव्हां सर्च करे तव्हां उहो सभु कुझु पाण घर में करे सघो जीअं तव्हांजे शरीर खे जेको करे सघे पहिरियों थोरे खां शुरूआत करणी पोइ हुन खे धीरे धीरे वधाइणो छोकी पंहिंजो शरीर छा घुरंदो आहे जीअं असांखे रोटी खपे पाणी खपे त हुन वांगुरु असांजे शरीर खे बि सुठो स्वस्थ रहण जे लाइ शारीरिक वर्ज़िश ज़रूरी आ जाम ज़रूरी आहे अॼ जे ज़माने में माण्हू पाण खे भुलंदो थो वञे ख़ाली कमु पैसो हिन जे पुठियां लॻल आहे ज़िम्मेदारियूं निभाइण में लेडीस सभु पूरी उन हुननि खे इहो ख़बर नथो पए की असां पंहिंजे शरीर जी संभाल कंदासीं त सुभाणे असांजी संभाल केरु कंदो त पहिरियों ज़रूरत आ्हे पाण खे ॾिसो पाण खे मैडिटेशन कयो योगा कयो ध्यानु लॻायो हुन सां तव्हांजो पंहिंजो मानसिक संतुलन ठहियलु हूंदो तां ख़ुशि रहंदो त त पंहिंजे ॿार बच्चन जी संभाल करे सघंदव ऐं हुन सां अगरि तव्हां स्वस्थ आहियो त तव्हांजो परिवारु स्वस्थ आहे हे ॻाल्हि त तव्हां ॿुधी हूंदव हिकु माण्हू सॼे घर खे हलाए थो त हुन ई वांगुरु हिकु स्वस्थ मग़ज सॼे संसार खे हलाए थो सघे बसि छा करिणो आहे पाण खे शांति रहणो आहे पांजी खुशी ॾिसणी आ पो तव्हां मुंजी ॻाल्हि मंदव त तव्हांखे हिंसक करण खां पोइ तव्हांखे हेॾो सुकूनु मिलंदव हेॾो आरामु मिलंदव तव्हां पाण खे लॻंदो की हा मां पंहिंजे लाइ कुझु त कयो त घरु वेठे असां इहे करे ता सघूं ऐं हुन खां पोइ अगरि तव्हांखे टाइम हुजे तव्हांखे मशीनन ते एक्सरसाइज़ करणी हुजे तव्हां ॿाहिरि निकरी करे बि करे था सघो अॼुकल्ह त जाम माण्हू पाण में मिली करे ग्रुप ठाहे करे योगा कंदा आहिनि खिलंदा आहिनि लाफ्टर योगा बि हिकु जाम सुठी शइ हूंदी आहे हुन में माण्हू हिकु ॿिए खे ॾिसी करे खिलंदा आहिनि ज़ोर ज़ोर में खिलो तव्हां हुन सां छा थींदो तव्हांखे जेका बि नैगेटिविटी आहे तव्हांजे अंदर जी जेका बि कमियूं आहिनि तव्हांखे पूरी थींदियूं नज़रि ईंदियूं तव्हांखे लॻंदो सॼे संसार में हाणे हिकु हिकु दुख्याई कुझु ग़लति ॻाल्हि आहे ई न सॼो संसार सुखी आहे तव्हां खुश आहियो त सभु सभु ख़ुशि आहिनि त तव्हांखे सधा ही पंहिंजे शरीर खे पहिरियों ॾिसणो पहिरियों पाण खां शुरूआत करणी पोइ ॿेअनि खे स्वस्थ रखिणो अगरि तव्हां सवस्थ रहंदो त सॼो संसारु तव्हांखे आसे पासे वारा सभु तव्हांखे हुनी नज़रि सां ॾिसंदा जय झूलेलाल